ہلو جی سر ہم لائف انسورنس ایجنٹ ہیں جی بتائیے کیا کون سا انسورنس کرانا ہے آپ کو سر ہمارے یہاں پہ ہے لائف انسورنس کراتے ہیں ہم جنرل انسورنس بھی ہے آپ کو کون سا کرانا ہے سر لائف انسورنس میں آپ کی سیلری کو پروٹیکشن ملے گا سر آپ آپ اگر کراتے ہیں یہ مینیمم ریسٹ میں ہے آپ بتائیں تو ہم بات آگے کرتے ہیں سر آپ کو ایک کروڑ روپئے تک کا انسورنس ملے گا آپ کو اس کے لیے آپ کو منتھلی پانچ سو روپئے ہی اونلی دینے ہیں مہینے میں اور یہ بہت بہتر ہے پالیسی یہ ہمارے یہاں پہ سر جی جی سر یہ آپ یہ میں پہلے ہی آپ کو بتایا ہے لائف انسورنس مطلب آپ کے آپ جب گزر جاتے ہیں بائی چانس اگر وہ آج کل حادثات وغیرہ کافی ہو رہے ہیں تو اس کے بعد میں یہ پیسہ آپ کی فیملی کو ملے گا سر جی سر سر اس کے لیے سر آپ کو پین کاڈ دینا پڑے گا اور آپ کو آدھار کاڈ دینا پڑے گا آدھار کاڈ پین کاڈ سے آپ کا لنک ہونا چاہیے اور آپ کے آدھار کاڈ میں آپ کا موائل نمبر بھی لنک ہونے چاہیے سر یہ مسٹ ہے جی سر جی سر سر اس کے لیے ہم آگے بات کریں گے ہائی مینیجر سے باقی دیکھتے ہیں پوسیبل تو ہے ہو جائے گا باقی پین کاڈ اور آدھار کاڈ ہونے ضروری ہے جی سر ٹھیک ٹھیک اوکے سر کال کرنے کے لیے دھنیباد